हेलो हाँ जी बोलिए हाँ जी मिल जाएगी अजमेर जाना है अजमेर में कहाँ किया है अजमेर में किस जगह जाना है ओमकार शिव मंदिर मिल जाएगी आपको वापस कब आओगे आप कितना टाइम में मतलब एक दिन दो दिन नहीं फिक्स बताओ एक दिन या दो दिन हम उसी तरह चार्ज बताएंगे है आपको दो दिन का दो दिन का दस हजार रुपए ना हम ना जाएंगे गाड़ी तुम स्वयं चला के ले जाओगे ना हम सिर्फ गाड़ी देंगे आपको गाड़ी के द्वारा कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम आपको सर्विस देंगे अगर पेंक्चर वगैरह हुआ तब वो आपको देखना पड़ेगा वो वो सारी सुविधा हम आपको उपलब्ध कराएंगे जी चिन्ता ना करें आप नहीं पकडे़ंगे या आप तो अपनी सिक्योरिटी के साथ चलना लाइसेंस ले के जैसे लाइसेंस का चालान हुआ आपका सीट बेल्ट का चालान हुआ ओवर स्पीड का चलान हुआ ये चालान आपको भरने पड़ेंगे और बाकि कोई डाॅक्यूमेंट्स सम्बंधित कोई चालान होगा वो हम देख लेंगे ए सी प्रॉपर चल रहा है उसमे वर्क कर रहा है इसे कुछ नहीं है ओके कंडीशन है लेकिन पेट्रोल डीजल जो भी है आपको डलवाना पड़ेगा उसमें ना सी एन जी वाली नहीं है हमारे पास हाँ डीजल वाली है पेट्रोल वाली है चार्ज सेम है वो आपकी चॉइस है आप डीजल वाली ले के जाओ पेट्रोल वाली ले के जाओ आप वो आपकी चॉइस है हाँ हाँ खुलने वाली है बिल्कुल काम कर रहा है बिल्कुल कब चाहिए कब चाहिए आपको सर दो दिन में ठीक है आ जाओ ठीक